म्हाराज जि'यां पैह्लें पैह्लें फोन निं होंदे हे फोन जि'यां पैह्लाअपना मोटोरोला दा फोन आया ते जदूं मतलब पैह्लें जेल्लै फोन निं होंदे हे ते मतलब कोई बी गल्ल बात होई जंदी ही ते मतलब आह्लें कन्नै बाज़ मारियै ते गल्ल सनांदे हे ते जि'यां फोन आया मतलब मोटोरोला दा नमां फोन आया ते में पैह्लें मोटोरोला दा फोन लैता ते भी ओह्दे बाद में लैता नोकिया दा ते नोकिया दा लैने दे बाद फ्ही में अपने मतलब नोकिया चलाया साल खंड फोन ते सिम पाई ओह्दे बिच ते नोकिया दा फोन चलाया ते फ्ही ओह्दे इक्क लैता चाइनीज़ फोन आई गे ते अज्ज दे मतलब अजकल इं'या आम गै होई गेदे न फोन इं'या टच आह्ले आई गे टच आह्ले फोन आई गेदे मतलब पैह्लें पैह्लें ते इं'या अजकल ते मतलब पूरा मतलब फोन च पूरी दूनियां लब्भी जंदी मतलब जि'यां मतलब वीडियो कॉल होई जंदी ऐ जियां कुसै बी अपने रिश्तेदार गी मतलब भैन भ्राऽ होइये कुसै बी फोन करना होऐ जित्थें मर्जी चली जाओ बंदा मतलब फोन करियै गल्ल करी सकदा वीडियो कॉल होई जंदियां अजकल जनेह् फोन आये दे ते जि'यां पैह्लें टू जी चलदा हा ओह्दे बाद थ्री जी आई गेआ ते प्ही फोर जी आइया हून बल्लें बल्लें फाइव जी बी होई जाना ते इस स्हावै दे लोक मतलब बड़े चेंज होई गे न एह्दे कन्नै फोन दी बजह कन्नै लोक मतलब बड़े चेंज़ होई गे ते लोक फोनै पर जादै मतलब कम्म जेह्ड़ा दूई जगह जाने दी जरूरत गै निं पौंदी फोनै पर गै कम्म जेह्ड़े होई जंदे न ते पैह्लें पैह्लें लोकें गी इं'या इं'या जाना पौंदा हा ते अज्जकल जेह्ड़ा फोनै पर गै कम्म जेह्ड़ा होई जंदा ऐ कोई बी कम्म जेह्ड़ा फोनै पर होई जंदा

भी